बिहारमे एजुकेशन लोन या कहल जाइ तऽ मुख्यमन्त्री निश्चयके जे सात निश्चय योजना छनि जेहिमे एगो इहो अछि जे विद्यार्थीके लेल अहाँके लोनके व्यवस्था कयल गेल छै आ हुनका एगो क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराओल जाइ छनि जेकर स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड नाम देल गेल अछि जाहिसँ विद्यार्थीके इन्टर पास करबाके बाद या कोनो ओ व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करय चाहे छैथि या आगेके पढ़ाइके लिए तऽ हुनका ओ कार्डके माध्यम से स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्डके माध्यम से हुनका लोन मिलै छनि एजुकेशन लोन जाहिसँ ओ आगेके पढ़ाइ कऽ सकै छथि आओर हमरा जहाँ तक बुझल अछि ओहिमे चारि लाख टकाके प्रावधान छै जे चारि लाख टका हुनका लोनमे मिलै छनि आओर ओहि लोनके टका लऽ कऽ ओ आगेके पढ़ाइ कऽ सकै छथि आओर हमरा कए गो अहाँके विद्यार्थी सभसँ भेँट घाट भेल हेँ जे ओ पाइ लेलथि है आओर ओहि पैसा लकऽ लोन लऽ कऽ ओ अहाँके आगेके पढ़ाइ कऽ रहल छथि जेहिसँ हुनका आगेके पढ़ाइमे सुविधा भऽ रहल छनि आओर आगे किए तऽ किछु विद्यार्थी एहनो होइ छथि जे बहुत गरीब घर सऽ अहाँके रहै छथि जेहिसँ हुनका आगेके पढ़ाइमे दिक्कत होइ छनि तऽ ई जे छै अहाँके स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना ताहिसँ हुनका आगेके पढ़ाइमे बहुत फायदा होइ छनि ई एगो नीक योजना कहल जाइ जाहिसँ विद्यार्थीके लेल ई फायदेमन्द रहैया